होली जे होइए से होलीके हमसभ बहुत पैघ मानैत छियै बहुत पैघ सांस्कृतिक कार्यक्रम छै होलीके बहुत

आओर हमसभ जे छै से खानो बनाबैत छी भगवतीके चढ़ाबैके लेल अपनो सबके खाइके लेल हमसभ बनाबैत छी मालपुआ बनाबैत छी पनीरके सब्जी बनाबैत छी वगैरह वगैरह बहुत तरहके बनाबैत छी पूड़ी पकवान बनाबैत छी खीर बनाबैत छी मालपुआ बनाबैत छी सभचीज बनाबैत छी भगवानके भोग लगाबैत छी अपनोसभ खाइत छी

होलिका दहन होइए हमरासभके तकर बाद हमरासभके अक्टूबरमे दुर्गापूजा आबैए ओहियोमे बहुत खुश रहैत छी हमसभ दस दिना दुर्गा माताके हमरा गाँवमे नवरात्रा मनायल जाइए दुर्गा माँ ताराके मन्दिर अइ हमरा गाँवमे बहुत उत्सव मनायल जाइए हमसभ बहुत उत्सव रहैत छी उत्सव मनाबैत छी जे दुर्गापूजामे हमरा गाँवमे बलिदान पड़ैत अछि ओहिके लेल दुर्गापूजा होइए दुर्गापूजाके बाद हमरा गाँवमे दीपावली आबैए दीपवलियोमे कालीपूजा मनायल जाइए

सौँसे दीप जड़ाबैत छी दीपावली बीतैए ओकर बाद छठि आबैए छैठौमे हमरासभके छठी मैआके पूजल जाइए

अपना घरमे जे किछु प्रसाद रहैए ओ खाइत छी तहन अपन भोजन करैत छी हम हम छठी मैयाके प्रणाम करैत छी